جی ایسے ہی ملکوں میں ایسے شہروں میں جانا ہوا ہے جہاں پہ لوگوں کو الگ الگ زبان ہوتی ہیں پریشانیاں تو خیر ہو جاتی تھی اس وقت ویسے آتی نہیں تھی لیکن کئی جگہ ہیں کہ لوگ جو سمجھ دار ہوتے تھے تو وہ انگلش میں بھی بات کر لیتے تھے انگلش میں بات کرنے کے بعد آج مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا تھا ہم لوگوں کا بیسک لینگویج بھی ہو گئی اب انگلش انگلش سے کیا ہے کہ ہر انسان انگلش بول بول کر اپنی بات بتا دیتا ہے اور آنا چاہیے آج کا کلچر جو ہے انوائرمنٹ جو ہے ہمارے بچوں کے اعتبار سے جو ہے ان سب کے حساب سے انگلش بھی ایک اچھی لینگویج ہے انگلش بھی آنا چاہیے اس سے یہ لگتا ہے سامنے والا جو بندہ ہے اس پہ امپریشن اچھا پڑتا ہے